नमस्ते में मिनाक्षी तुसें गी अपने म्हल्लेदारें दे नां सनाना चाह्नियां कोई पंज पैह्ला जेह्का ऐ अंग्रेज सिंह दूआ ऐ जेह्का अनिल सिंह त्रीआ जेह्का जगदेव सिंह चौथा जेह्का पौत राज पंजमां जेह्का प्रीतम सिंह